सात वर्सां पयलीं हांवें एक पेर ऑफ शूज घेतलेले रिबॉक फ्लाय आनी सात वर्सां जाली आयजूय ते शूज म्हज्या शूरा शू रॅकान आसा हांव टुवॅल्तान आसले त्या टायमार आमकां एक एडवँचर कँप अटँड करपा खातीर मनाली धाडलेले गॉमँटान आनी आमकां शूज जॅकेट बीन सगळें दिल्लेंं पूण तो शू रायट तो आतांय हा त्या त्या शुआन हांवे हिमालयाच्या सगळे डाकटे पीक हा कांचनचंगा त्या सायडीक आनी त्या रेंजाचें नांव पीक पंजाब ते आमी क्लायंब केल्ले आनी ताजी हील रायट हील ती मातशी गेला पूण आतांय हा सात वर्सां जालीं तो शू आतांय हांव यूज करता लेजीझ हांवें चेंज केला पूण ताजो स्कीन तो बरो हा आतांय यूज करपाक जाता त्या शुआन हांवें कब्बडीचे कब्बडीचो टोनामँट अटँड केला क्रिकेट खेळा फुटबॉल खेळा आनी सॉफ्ट बॉलीय खेळा पूण त्या शुआ कांयच जावंक ना आतांय ते घालपाक जाता केन्ना केन्ना हांव सकाळचो उठून जॉगिंगेक बीन वयता पळय तेन्नाय तो शू घालता पूण म्हाका दिसता ते शुआचें तें भिक भितरलें सोल हा पळय त चेंज करपाक जाय ताका मातशें वास येता ते खूब वर्सां जाली तें धुंवंक ना परतून परतून धुंवंक ना म्हूण वास येता पूण तो बरो हा शू हरशीं म्हटल्यार कम्पॅर करपाक गेल्यार ते शुचो वॅल्यू आसतलो त्या टायमार एक एक हजार बीन पूण सात वर्सां हांवेन यूज केल्या म्हटल्यार कंप्लीट हांवेन पयसो वसूल फूल पयसो वसूल जाला हांव चिंत्ता न्यू शू घेपाक घेवपा खातीर किंवा घेतलो जाल्या त्यात ब्रँडाचो घेतलो आणी दुसरो घेवचो ना किद्याक तो फीट आल्हो म्हाज्या पांयाक बीन पुणन ते पयलें आतां ते वोशोन शोरुमान पूण मेळना आतां तो सू शू ब्रँड नात खंयत हांव चिंत्ता ऑनलायन ऑर्डर करपा खातीर नाजाल्यार खंयच्या त्यात वॅबसायटार वसून घेवपा खातीर पूण ते शुआ वांगडा म्हाका खूब मॅमरीज बीन हा खूब कंफटेबल आसता त्या शुआन म्हाका हांव त्या शुआन केन्नात पडूंक ना केन्नाय आमी एक वर्सा पयलीं आमी कसायनाथ दोंगर चडपाक गेल्लीं त्या टायमार ते शू घालून गेल्लो हांवें आनी म्हजे फ्रँड्स बीन तेंच्यानी न्यू शू म्हूण घातले ते रोकडेंच पिद्यार जाले पूण हो शू जावंक ना आतांय हा घरा हांव चिंत्ता दुसरे शू बीन घेवपाक गेल्यार ताज्या कॉम्पिटिशनान आदिदास आसपाक शकता एक टायमार पूण ना तितले बरे म्हाका दिसना सात वर्सां खंयचोय शू उरतोलो म्हूण म्हाका दिसता हांवें ताका चड धुवंक ना ताका लागून तो इतलो वर्स उल्ला परतून परतून हांव धुनासलो तो शू एक एकदां घातलो धल्ले मागीर चड यूज करूंक ना मागीर पूण असो करून हा तो आतांय शू हो ऑरेंज कलरान आसलो आनी फ्लोरसंट हांवें ताका मागीर लेज घातली स्टाटिंगान ऑरेंजूच ताका लेज आसले सो नंबराचो शू तो आतांय हा लायफांत खूब मॅमरीज हा त्या शुआ वांगडा म्हाका म्हाका दिसता केन्नाय आमी प्रॉडक्ट डिझायन करता पळय अश्या भाशेन करपाक जाय की कस्टमराक कम्फट मेळपाक जाय ईन दॅट त्या रेंजान सगळेंच क्लोज म्हणल्यार शू आनी टिशर्ट आनी खंयच्याय स्टुडंटा खातीर तो वयता केन्ना स्पोट्साक बीन मेन म्हणल्यार ताका बॅस्ट कॉलिटी शूज दिवपाकूच जाय तूं कम्फटेबल आसा तेन्नात तूं आपलो बॅस्ट दिवपाक जाता खंयच्याय फिल्डांत आसूं आनी तुजे पांय कम्फटेबल नाजाल्या तूं खंयच कम्फटेबल ना म्हाका दिसता अशें जाल्यार तुवें शू आपल्या चॉयसीचे आनी आपल्या सायजीचे घेवपाक जाय आनी बॅस्ट कॉलेटीचे आसपाक जाय अशी म्हुणपाची हा न्हू की केन्नाय तूं घेन गेल्यार तुजो कॅरॅक्टर लोक शुआ वेल्यान जज करता एक ओल्ड सेयींग आ म्हजो फा ग्रँड फादर सांगतालो आमकां त्या दिसा